دلی میں کھیلوں کی بڑی بڑی سہولیت ہے جیسے امبیڈکر اسٹیڈیم کوٹلہ فیروز شاہ اسٹیڈیم دلی کے لوگ کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہیں اور دلی میں اس کئی اسٹیڈیم ہیں جو الگ الگ کھیل کراتے ہیں جیسے کرکٹ فٹ بال ہاکی ٹینس بیڈمنٹن جیسے کھیل ان اسٹیڈیم میں ملک کے کھیل اور دوسرے ملک کی ٹیمیں بھی آ کے کھیلتی ہیں اور لوگ ان کھیلوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں